आनी जशें की हावे सांगले हाजो विंडोज धा वर्जनचो आसा ओएस वर्जन हाज्या बरोबर म्हाका तीन वर्सांची वॉरेंटी दिल्ली आसा शॉपान वचून आसूस झेन बूक फ्लिप र्थटीन यू एक्स त्री सिक्स टू एस ए हो लेपटोप हांवेन विकत घेतिल्लो ह्या लेपटोपाची एक बरी गजाल सांगपाची म्हळ्यार ह्या लेपटोपाचे फिचर्स भितर खुबूच आसात जशें की हो एठ जेन मॉडल आसा आनी ताजो कोर आय सेवेन आसा आयच्या जगान कोर आय सेवेन मेळ्ळा हे खूब अवघडचे आनी ताका आठ जिबीचो रॅम दिला जो म्हाज्या हिसपान खुबूच बरो आसा आनी ह्या लेपटोपान नवी गजाल म्हणल्यार एस एस डी कार्ड आसा एस एस डी म्हणल्यार स्पिडा बरोबर स्टोरेजय तितलिच आसा आनी आता पांचशे बारा जिबीचो ताजो स्टोरेज केपेसिटी आसा आनी हाज्या बरोबर स्पिडूच तितलीच आसा आनी ताका विंडोज धा घालुन लोड केल्लो आसा जो आता नवो विडोंज आसा हाच्या बरोबर आमकां इंटेल कोर आय सेवेन एठथ जेन हो तांच्यानी मोड घाला हाज्या बरोबर तो कोड कोर वन पॉयंट एथ मेगा हट्सचो क्लोर्क स्पिड आमची आसात जी खुबूच बरी स्पिड आसा एका लेपटोपाक खंयच्या हाजेर काम करपाक सो कितें तूं कितेंय आमचे क्लासिस हे आसा ते आमचे स्पिडीन आमचे सगळे लॉगिन जातले आनी कामां जातली हाज्या बरोबर आमकां ताच्यानी ऍड आठ जिबीचो रा रॅम दिल्लो आसा आठ जिबी रॅम म्हणल्यार हो आमच्या कितेंय ऑनलायन आमी करतना तेन्नाय आमकां बरी स्पिड दितलो आनी आमी समज पिक्चर ना जाल्यार गेमी खेळटा हातूनय आमकां बरे पडटल्लो हाज्या बरोबर तांच्यानी आमकां पांचशे बारा जिबीची व्हडली हार्ड डिस्क दिल्ली आसा म्हज्या हिसपान हार्ड डिस्क हि खुबूच बरी आसा कित्याक पांचशे बारा जिबी म्हणल्यार हातून आमचे खूब फोटोज विडीयोज आमचे खुबशें पिक्चर आमी पळेतात ते हे सगळे स्टोर जावंक शकता हाजे बरोबर आमकां तांच्यानी इंटेलचो यू एच डि ग्राफिक्स दिल्लो आसा जो वर्जन सिक्स टिवेन्टी दिलां सकलचो फाय हंड्रेड तागेलो दिवना तांच्यानी सिक्स टुवेंटीचो ग्राफिक्स कार्ड गाला हाज्या बरोबर ह्या लेपटोपाची सायज आसा थटीन पॉयंट त्री इंचिस आनी ताजी पिक्सल्स आसात नायटिन टिवेंन्टी इनटू अ वन थावजन एँड ऐटी आनी जशे की हांवें सांगले हाजो विंडोज धा वर्जनचो आसा ओएस वर्जन हाज्या बरोबर म्हाका तीन वर्सांची वॉरेंटी दिल्ली आसा आनी प्लस म्हाका एक्सटेंडेड वॉरंटी फाय इयर्स आसा आनी प्रोडक्टाचेरय म्हाका तांच्यानी फ्रि सर्विसिंग दिल्ली आसा आनी वो लेपटोप हांवेन क्रोमा ह्या शोपा शॉपांतल्यान घेत घेतिल्लो सो ओवरल म्हाजो एक्सपिर्यन्स हाज्या बरोबर खूब बरो आसा